नमस्ते बोलिए आप कौन बोल रही हैं आप क्लास ट्वेल्थ में बोल रही हैं आपका क्या हुआ है तो आप कहाँ अपना बैग रखी थीं क्लास में बैग रखी थीं तो आप कहाँ थीं कि आपका बैग चोरी हो गया आपको पता नहीं है इसमें किसकी गलती है पानी पीने जा रही हैं तो आपको खुद देखना चाहिए ना कि हमारा बैग कहाँ है हमारा पर्स कहाँ है हम कब तक गायब हैं आप जाकर के अपना बैग ढूंढिए कहाँ रखी थीं क्लास टीचर से बोलिए कि हमारा बैग क्लास से गायब हुआ है और क्लास में कहाँ कहाँ खोया है क्लास टीचर से बोलिए वो खुद आपकी हेल्प करेंगी

या ऐसा है ना कि आप अपने पैरेंट्स से बात कराइए हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है और आप ये बताइए कि आप कहाँ रख के कहाँ घूम रही थीं हाँ हाँ प्रिंसिपल मैम रखी हैं क्या कि दे देंगी आपको ये बताओ बैग तुम्हारा रखी तुम हो क्लास में कहाँ क्लास में रखी हो बाहर रखी हो साथ ली हो क्या की हो अब प्रिंसिपल मैम कहाँ से लाकर देंगी बताइए

कोशिश कहाँ से कोशिश करें तुम जहाँ रखी हो वहीं से ढूंढो और क्लास टीचर से बोलो कि नहीं ढूंढवाएँ वो क्लास में ही होगा कहीं होगा कहाँ जाएगा जब क्लास में रखी थी तो तो उस क्लास में छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि नहीं ले लेंगे सब वो भी पर्स है बैग है उतना बड़ा कौन चोरी करेगा कहाँ रखेगा सब चोरा के

ये तो छोटा बैग नहीं है ना छोटा बैग नहीं है और तुम छोटी बच्ची भी नहीं हो कि नहीं तुम्हारा कहीं खो गया अब ध्यान नहीं था कि पता नहीं चल रहा कि हमको क्या करना है नहीं करना है जिम्मेदारी नहीं थी अब बड़ी हो चुकी हो ना अब इतनी सारी बुक हैं उसमें अब इतना बड़ा बैग है कौन चोरी करेगा क्लास से बाहर कोई गया नहीं हाँ तो ठीक है गलती नहीं होगी तो पहले क्लास टीचर से जाओ बोलो कि पहले हमारा बैग ढूंढवाएँ क्लास में ही होगा कोई क्लास से बाहर गया होगा तो भी क्लास टीचर को पता होगा नहीं गया होगा तो क्लास में ही कहीं होगा क्लास में ढूंढवाएं वो अच्छा